हमरा सबसँ नीक जे छै ओ जाड़ाके मौसम लागैए तऽ ओकरा पाछाँ कारण मुख्य रूपसँ ई छै कि जाड़ामे जे छै से किछु खान पीनमे अगर कम बेसी भी होइ छै कम नहि बेसी भी होइ छै तऽ हम बुझै छिए कि ओहिमे पचाबऽके जे छै से सबसँ नीक समय मानल जाइ छै आओर हमरा ई अपन अनुभव अइ आओर ओहिमे जे छै से बेसी जे छै रजाइ कम्बलके सहारा लऽ कऽ आदमीके आराम करैके भी बेसी मौका भेटै छै एहि दुआरे हमरा जाड़ाके मौसम बेसी नीक लागैए